भारतान सोगले तरेचे जे मुस्लीम हिंदू आनी ख्रिश्चन तीन तोरे चोड एशे लोक रावताय आमगे इंडिया सो चोवपा गेल्यार हिंदू तेंगे चोड हें म्हुणटा तें तेंगेली गणेश दिवाळी ते चोड मानताय सारकें थिंगां चोड हें म्हुणटा ती दसरा हे तीन तेंगेले सामके परंपरा एकदोम चोड हें आनी तेंचे फ्लोट बी आसताय तेंचे आनी आमचें कल्चर आनी ख्रिश्चन कल कॅथोलीक कल्चरा म्हुणटा तें आमी आमगेलें आमी इगर्जे वयताय आनी आमचे कार्नवोल जाताय फेस्त जाताय आमी फेरया भोंवताय जावं तेगें केसली एक्टिविटी कोतताय चोड कोरून आमचे एक्टिविटी म्हुणटा त्यो कार्नवालाचो चोड जाताय आनी फ्लोट बा कोतताय तेशे बाशेन तें आमकां चोड हें जाता हे बाशेन मुस्लिमा टायमा कितें मुस्लिमागे ते ईद सेलेब्रेट कोत्ताय फोकोत ते ईद आपणाले मानताय क्रिस्तांव तेंगे वोयताय हिंदू तेंगे वोयताय एशेको आमची इंडिया सोगली वेगळेवेगळे जातीन कोण मानना फोकोत सोगले भाव भयण सारकी एकामेकागे वोसोन आमी दीस काडटाय हेच बाशेन देवान सोदांच ह्या भारतान ह्या लोकां हे बाशेन कितें झोगडी जायना जावन बोरी बाशेन तेंकां दोवोरची हे बाशेन सोस्कताय मुखार व्हरपा